میں نے اپنا سیکنڈ پروڈکٹ ایک شوز منگوایا تھا اچھا تھا شوز اور آل سائز بھی پرفیکٹ تھا لیکن جو کلر میں نے اس میں دیکھا تھا تھوڑا لائٹ گرین تھا لیکن جب وہ آیا تھا تو بہت زیادہ ڈارک گرین تھا اس لیے مجھے وہ شوز واپس کرنا پڑا باقی ٹھیک تھا سائز بھی ٹھیک تھا بس کلر کی وجہ سے مجھے اشو تھا اس وجہ سے میں نے اس کو رٹرن کر دیا اور اس کا ریفنڈ بھی مجھے مل گیا